जोंनि ओनसोलाव मिथिजानाय गेलेमु होन्ना बुङोब्ला सेथियावनो बुंनो हायो फुटबल बा जोलुर आरो क्रिकेट काबादि उन्दै समाव जों गेलेबोनाय गोबाङा बेखौ मिथियाबो जानो हागौ बे जाबाय बाथा आरो पिथ्थु बेफोरखौ जों गेलेबोदों फुटबला जाबाय आथिखालनि आरो गोदोनिफ्रायनो बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे गेलेमु बा गेलेग्रा फुटबलाव जिसे जिसे गेलेग्रा थायो जि जना गेलेयो सासेया गल किपार आरो जायनो बांसिन गल सोनो हायो बेनो देरहा देरहानो हा देरहानाय मोननो हायो देरहासारनायनि बिबुंखौ मोनो आरो बेबादिनो क्रिकेटआबो एलेभेन एलेभेन प्लेयार्स थायो आरो बेयावनो जाय जाय टिमा बांसिन स्कर खालामनो हायो बे टिमानो देरहासारनाय बान्थाखौ मोननो हायो काबादियाव सा स्नि सा स्नि बा सा स्नि सुबुं थायो मोनसे टिमाव आरो बेबायदिनो जायनो बांसिन सुबुंखौ गावनि हेंथायै गेलेनाय टिमखौ जेनहोनो हायो बा प्लेग्राउननिफ्राय बाहेर खालामनो हायो बिसोरनो देरहायो आरो बेबायदिनो भलिबलाबो जोंनि बे ओनसोलाव मिथिजानाय मोनसे गेलेग्रा भलिबलाव मोनसे टिमाव द'जोन द'जोन टिम थायो आरो बेयावबो जाय टिमा बांसिन स्कर खालामनो हायो बेनो देरहायो नैेजिबा पयेन्टआव देरहासारनायखौ देरहासार जानो हायो नैजिबा पयेन्ट बे